मैंने एक महीना पहले मैट्रेस लिया था गद्दा मेरे पलंग का वह ख़राब हो गया था पुराना वाला गद्दा बहुत अच्छा है सोने में आरामदायक है कठोर नहीं है मुलायम है ज़्यादा दबता भी नहीं है और दुखता भी नहीं है नींद बड़े आराम से आती है गद्दे पर अच्छा है गद्दा जैसा बताया था दुकानदार ने बिल्कुल वैसा ही निकला आरामदायक एक दम सोने में आराम बैठने में आराम न पीठ दुखती है न गर्दन दुखती है गद्दा मुझे अच्छा लगा जितना रुपया मैंने उसे खरीदने में दिया था मेरा पूरा वसूल हो गया बढ़िया गद्दा है एकदम